सहरसामे मनाएल जाइवला सबसँ मुख्य सांस्कृतिक महोत्सव हमरा सबके गाम घरमे तऽ सबसँ मुख्य भेल दशहरा सबके समयमे मनाएल जाइवला उग्रतारा महोत्सव जे इमहरका लोकके लेल बहुत पैघ महोत्सव अछि इमहर बहुत बड़ बड़ कलाकार आबै छलै बहुत बड़का परदापर जेना मेला लागै छै जेना हमसब टी वी सिनेमामे देखै छिए तहिना तहिना बनाएल जाइ छथिन बहुत पैघ पैघ पैघ कलाकार आबै छथिन इमहरका लोकके मनोरञ्जन करै छथिन ई एक तरहसँ देखल जाइ तऽ एक संस्कृतिके हमर सबके बढ़ावा देब भेलै आओर महिसीके विकास भऽ रहल छै गामघरके विकास भऽ रहल छै सहरसाके विकास भऽ रहल छै एहिसँ बहुत पैघ पैघ कलाकार आबिकऽ बहुत मनोरञ्जन करै छथिन बहुत ज्यादा हमर संस्कृतिके विकास करै छथिन बहुत पैघ मेला लागै छलै आओर ई दशहरा सबके टाइममे मनाएल जाइ छलै आओर एहिमे प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री नितीश कुमारके बहुत बड़का हाथ अछि किएक तऽ हुनके द्वारा हुनके द्वारा मनाएल जाइ छलै ई ओ बहुत बड़का फण्ड एहिमे दै छथिन आओर आओर